साढ़े ते कश बड़ियां बड़ियां जगह न जित्थै अस जाई सकदे जियां इत्थै देवका मंदर होई गे जां फ्ही साढ़ै घरा उप्पर गै थोह्ड़ी दूर जाइयै इत्थै शारदा देवी शारदा माता दा मंदर ऐ ते कन्नै फ्ही थोह्ड़ा होर दूर जाचै तां गढ़ियै औंदी माता टी मोड़ काली माता औंदी कड़ी औंदी माता आई इक्क ते होर बिहारा च हरे रामां हरे कृष्णा दा मंदर बी ऐ उप्परा कन्नै उत्थैं जाचै अगर अस थोह्ड़ा होर दूर जाचै जां दूर जाना होए तां बैश्णो देवी दी पौंदा इत्थै ते एह् सारियां साढ़ियां भगवान आह्लियां जगह् न साढ़ै आसै पास्सै फ्ही होई गेआ कि कदूं कदूं जंदियां ते अऊं दिक्खो जेह्का कश कश होंदे एह् ते अऊं इयां हफ्तै ते चक मेरा चक्कर लगदा गै ऐ इनें जगह दा मतलब अगर कश कश जाना होवै पर जेह्का एह् के जियां बैश्णो होई गेई जां फ्ही शारदा माता शारदा माता बी थोह्ड़ी नेही दूर ऐ साढ़े घरै बिच्च ऐ पर ढक्की चढ़ियै जाना पौंदा ते एह् होई गेदा एह् असेंगी एह् अऊं इत्थै मतलब कदें कदें जंदी पर जेह्का होई गेआ जेह्का कि नांऽ देवका होंदियां देवका मंदर उत्थै सांई बाबा दा मंदर बी ऐ उत्थै न्हान कीर्तन होंदा हर बुधवार उत्थै कीर्तन होंदा बुधवार नेईं बीरवार हर कीर्तन होंदा ते कन्नै भंडारा बी लगदा ते अऊं उत्थै जन्नी ते जित्थै मेरे दिलै रूह् खुश होंदी जाइयै कदें देवका मंदर जाइयै मिगी बड़ा गै शैल लगदा दूआ केह् आखदे इक ओह् होई गेआ बैश्णो देवी दा मंदर उत्थै बी जाइयै मिगी बड़ा गै शैल लगदा होर जित्थै इख होर जगह जित्थै मिगी जाइयै बड़ा शैल लगदा एह् मान तलाई सुद्ध महादेव मंदर न केह् आखदे शिवजी महाराज होरें मंदर न मानतलाई शुद्धमहादेव गौरी कुंड ते एह् कोई पौंदे होने मिगी मेद ऐ कोई सत्तर अस्सी किलोमीटर दूर पौंदे न इत्थूं दा उधमपुरा दे ओह् केह् आखदे ओह् जेह्के मंदर न ओह् बी मिकी इयां जिसलै बी अऊं उत्थै जंदी मेरे इयां बड़े खुशी होंदी मेरे मनै गी इयां इयां मतलब इयां भगवान दा नांऽ लैना ते बस सत्संग ते कीर्तन करने इयां जिन्ना बी सारा केह् आखदे दुख तकलीफ कश्ट होवै सारे भुल्ली जंदे बस उंदा नांऽ लैं अगर अंऊ तां